हेलो हा जय झूलेलाल भैया हा अशोक ट्रेवलर्स ता ॻालायो टेवलर्स अड़े असां न सॼी फेमिली हाणे वेंदासीं सॼो परिवारु हेॾे घुमण वेंदासीं ॿाहिरि जम्मू कश्मीर त तॾहिं हुन लाइ असांखे व्यवस्था ॿुधायो कुझु कीअं वञूं छा कयूं सभु थोरो असांखे सभु ॿुधायो असां वेंदासीं ग्यारह मई जो असां घर में आहियूं जीअं फेमिली जा आहियूं परिवार जा असां पंज माण्हू आहियूं

असां खे वञिणो आहे पंदरहनि ॾींहनि जे लाइ

हा भली चाहींदासीं भली ॿुक कराए ॾियो भली व्यवस्था ऐं ॿुधायो सॼो पूरो हुनजो बारे में

अछा तव्हां पहिले मूंखे ॿुधायो की तव्हां कीअं तरह जी व्यवस्था करे सघंदव अगरि सॼी व्यवस्था करे था ॾियो ऐं मूंखे सभु ॿुधायो पूरो व्यवस्था त पोइ मां समुझां त पोइ ॿुधायांव था जीअं

अछा त खिल हा

अछा अछा अछा अछा अछा

अछा अछा

अछा त

अछा अछा अछा अछा त हिन ल जेको इहो चओ पंजें पैकेज़ जो रेट छा आहे

हा ढाई लखें जी सुपर तॾहिं बि थोरो कुझु घटि कयो न ब हिनमें त भई आख़िरि असां अछा अच्छा अछा हुनजो अलॻि चार्ज़ लॻंदो अछा त असांखे न त चओ थोरो फ़ाइव वारो ही पैकेज़ ॾियो पर थोरो हुनमें कुझु थोरो कुझु कयो घटि त मूंखे उहो ई ॾियो

असांखे ईअं ही ॾह लखनि ताणी असांजो बज़ट आहे अछा ॿारहनि ॾींहनि जो टूर ठाहींदव

हा

अछा

अछा हा अगरि कोई मूंखे अगरि दिक़त थिए त पोइ फ़ोन करियां न तव्हांखे अगरि हुते कोई दिक़त थिए त हा हा हा हा जय झूलेलाल भैया हा हा हा हा